भैया बताइए आपके यहाँ से हम प्रोडक्ट मेक़अप का लेकर आए हैं पूरा सारे एकदम एकदम बेकार दे दिए एकदम इतना खराब दे दिए हैं कि हमारे यहाँ कस्टमर लेकर जा रहे हैं बोल रहे हैं कि आप बताइए कहाँ से लेकर आए हैं आप सारा प्रोडक्ट आपका एक्सपाइरी डेट हो गया है बताइए यह आप बेच रही हैं मुँह पर दाने हमलोग को निकल रहे हैं हम कैसे हम इसको सॉल्व करें बताइए आप भैया इतनी गन्दी हमको क्यों दे दिए बताइए आपका जो हम लोटस का लेकर आए हैं वह भी एक्सपाइरी हो गया है लोटस का फ़ेशियल किट है और ओथ्री का फ़ेशियल किट बताया भैया इतनी महँगा महँगा है और हम आप यहाँ से लेकर आए हैं इतना महँगा दिए भी हैं ऊपर से एक्सपाइरी डेट दिए हैं लोटस का लोटस का जो फ़ेशियल है एक लेकर गया है ग्राहक मेरा बोल रहा है कि एक्सपाइरी डेट है बताइए हम क्या करें जो भी आइ लाइनर है सब बहुत सारे हम आप यहाँ से लेकर आए हैं प्रोडक्ट कि उसमें सब सारा कोई भी अच्छा नहीं है कि जो भी एक भी अच्छा रहे उसको हम यूज़ कर सकें कोई भी अच्छा नहीं है लोट ओथ्री का हम एक फ़ेशियल ओथ्री का दो पैक फ़ेशियल लेकर आए हैं दो किट है उसमें एक भी सही नहीं है और ओथ्री का ब्लीच है वह भी एक्सपाइरी डेट है और डी टैन है वह ओथ्री का वह भी एक्सपाइरी डेट है बताइए इतना महँगा महँगा किट हमें आप देकर ऐसा किए हैं बताइए आप पर हम भरोसा किए थे आप इतना महँगा महँगा सब हमको प्रोडक्ट देकर आप हमको इतना बताइए क्यों अथवा कर दें आप पर हम भरोसा किए थे और जो भी फेस नेचर्स का एक नेचर्स गोल्ड का ब्लीच है वह भी इतना महँगा आपका इतना महँगा है प्रोडक्ट यह भी बताइए यह भी आपका खराब यह भी एक्सपाइरी डेट है और नेचर्स का है और ना पपाया का है और बहुत सारे जो दिए हैं उसमें शहनाज़ का है वह भी बहुत वह भी इतना महँगा शहनाज़ का आता है किट वह भी देखिए वह फ़ेशियल है वह उस वह भी तो ना एक्सपाइरी डेट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो एक्सपाइरी हैं कन्सीलर है मस्क़रा है ब्लशर है यह सारी सब चीज़ इसमें एक्सपाइरी है लैक्मे का लिपस्टिक है लैक्मे का काजल है लैक्मे का इतना महँगा महँगा देकर आप यही इतना बताइए कहाँ से इतना हम महँगा देकर क्यों ऐसा अब यह मेरा इतना कस्टमर लेकर जा रहे हैं बोल बोल रहे हैं कि हम लेकर आए हैं आप यहाँ से प्रोडक्ट जो लेकर आए हैं ओथ्री का ब्लीच है वह हम एक्सपाइरी है उसको हम लगाए तो मेरे मुँह पर दाने दाने दाग धब्बे हो गए हैं बताइए भैया ऐसा क्यों किया